आंनि मुङा फुलमन बसुमतारी आंनि जोनोमा जादोंमोन दतमानि बोरसिजरा गामियावहाय आंनि बिफानि मुङा रामेस्वर बसुमतारी बिमानि मुङा सुसिला बसुमतारी जोङो गासै बिदा फंबाइ आद जन फंबाइ सानै आरो बिनानाव साबा आंजों गासै आदजन आंनो बयनिख्रुइबो देरसिन आरो आंनि गिबि फरायनाया जादोंमोन गोमोबिलि एलपि स्कुल नि एलपि स्कुल आव बेनिफ्राय आङो क्लास फाइभ निफ्राय दतमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियावहाय फरायदोंमोन बेनिफ्रायनो आङो मेट्रिक खौ पास खालामदोंमोन आरो मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावहाय आङो शिलं आवहाय पिइउ दिग्री खौ फरायहैदों बिए दिग्री खौबो आङो शिलं आवनो लेदि केन कलेज निफ्राय पास जानानै फैदों आरो बेनिफ्राय आङो क'क्राझार गभ्त पिजिति कलेज आवहाय बिएद दिग्री खौ फोजोबनानै जिगुजौ गुजिनै माइथायावहाय दतमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानिखौ मावजेननाय जादों बेनिफ्राय आं दिनैसिम फैयै फैयै मावगासिनो दङ बे हिनजावसा गोजौ फरायसालियावनो जिगुजौ गु गु नैजिसै माइथायनि से आगष्ट निफ्राय आङो गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ लानानै बे फरायसालियावनो मावगासिनो दङ बिनिफ्राय आङो जिगुजौ गुजि माइथायावनो आंनि जुलियाबो जानानै थांदोंमोन इन्थिबिलि गामिनि सार्सिल ब्रह्मजों बिनिफ्राय आंहा दा गासै साथाम फिसाफोर दङ हिनजावसा गोजा बिनि गेजेरावहाय साथाम बो फरायनाया जोबाखै फरायगासिनो दङ नाथाय बिनि गेजेराव माने देरसिन आरो गेजेर फिसाजोखौ हाबा हरखांनायनि उनाव दा दुइसिन सासे दंबावो बिनि फरायनायाबो दासिमबो सोलिगासिनो दङ दा आङो बे दतमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियावनो गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै दासिमबो मावगासिनो दङ